हँ समाचारके देखाओल गेल चीज यथार्थमे घटित चीजमे कुछ बहुत सारा अन्तर छलय जेनाकि समाचारवाले कोइ भी छोटासा इशूके बहुत बड़ा करिके दिखाबैत छै तब ही ओ एतय बड़का इशू नहि रहैत छै ओ लोग अपन टी आर पी बढ़ाबयके लिए ईसभके सहारा लैत छै एक छोटासा ई छोटासा ई एकरा बहुत बड़ा करिके देखाबैत छै तऽ कुछ कुछ जेना फालतू चीज जेनाकि कोइ पाकिस्तानसे शादी करके इहाँ आइ गेलय जेनाकि सीमा सचिन ई रिसेन्ट घटित घटना छै तऽ ओसभ एकरा बहुत बड़ा कर करके देखाबैत छै तऽ वही ओ ओकरा ईसभ छोड़िके ई दिखाना चाही कि मनो मणिपुरमे बहुत बड़ा हिन्सा घटित होलय छै तऽ ई सभके समाचारमे बड़ा करिके नही देखाबैत छै ओकरासे जादा ई सभ दिखाबैत छै जेनाकि ई हो गेलय ई हो गेलय छोटा छोटा चीज जे समाचारमे जे जे कोइ स्थान नहि रखैत छै ओकरा दिखाबैत छै हँ समाचार भी टिल बहुत सारे चीजके समाजमे असर पड़ैत छै जाहिसँ कि लोक समाचारमे देखैत छै कुछ कुछ तब ओ अपन जीवनमे उपयोग करय करऽ लागैत छै तऽ ईसभ होइत छै समाचारमऽ भेटल चीज आओर आ यथार्थमे घटित चीज ईसभ